मुंहिंजी पसंदीदा तारा ॾिसण जी यादि आहे त जॾहिं मां नंढे हूंदे मुंहिंजे परिवार खां गॾु मसूरी वई हुअमि हुते असां सभु वखणाइल जॻह ते वियासीं घुमियासीं फिरियासीं खाधोसीं पीतोसीं छेले शाम जे वक़्त में हिकु पहाड़ ते वियासीं पहाड़ जी ऊचाईअ ते कुदी करे खुली जॻहनि में खुले आकाश खे ॾिसूं पिया खुली जॻह में खुले आकाश खे ॾिसण जो नज़ारो जो कुझु अलॻि हुओ खुले आकाश में चमकीला तारा जाम सुठा पिया लॻनि ऐं हिननि तारनि जे विच में सुहिणो अहिड़ो अछो चंडु तारनि जी रोनक पियो वधाए हीअ यादि मुंहिंजे ज़िंदगीअ जी जाम सुठी यादि आहे अॼुकल्ह जंहिं कॾहिं चंड जो ॾींहुं ईंदो आहे त मां मुंजे घर जे कोठे ते वेंदी आहियां ऐं कोठे ते चढ़ी करे खुले आकाश में सुहिणे अहिड़े चंड खे ॾिसंदी आहियां चंड जे पासे में तारा टम टम कंदा आहिनि ऐं टम टम कयलु इहे तारा चंड जे पासे में जीअं त हीरा हुजनि ईअं चिमिकंदा आहिनि